अ'ऊं तुसेंगी सनांऽ भाई कि जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ ओह् कीह् जरूरी ऐ दिक्खो हून तुस दिक्खो कि हून जि'यां पढ़ाई ऐ है ना जेल्लै पढ़ाई लखाई जेह्ड़ी ऐ ओह् इन्नी जैदा जरूरी ऐ पढ़ाई लखाई करियै दिक्खो अजकल्ल अज्ज अजकल्ल ते पिछले जमान्ने च में पैह्लें तुसें गी गल्ल सनान्नी आं जि'यां अजकल्ल बच्चे पढ़दे दिक्खो जि'यां प्रोफैसर बनदे कुदै इंजीनियर बनदे डाक्टर बनदे है नी सब किश कुड़ियां टीचर लग्गी दियां हर इक कुड़ी ते मुड़े बिच्च कोई फर्क नेईं जेह्ड़ा कम्म कुड़ी करदी उ'ऐ कम्म मुड़ा करदा ऐ ऐं पैह्ले पैह्ले जमान्ने च केह् होंदा हा म्हाराज पढ़ाई लखाई थोह्ड़ी कुड़ी बड्डी होई ते फटाफट ब्याह्ने दी उस्सी गल्ल करदे हे ब्याह्ने दी गल्ल केह् करनी कि जल्दी जल्दी इस्सी ब्याहो इक इ'यां टैंशन होंदी ही कुड़ियें दी कि लाओ भाई ब्याहो ते पढ़ाई लखाई हैन्नी करानी मतलब कि उ'नें गी पता गै निं हा कि पढ़ाई लखाई करानी जां नेईं करानी उ'नें केह् करना पैह्लें लोक एह् बी डरदे हे कि कुड़ी जंगलें च निं भेजनी अगर जंगलें च भेजी ते उत्थै स्कूल स्कूल बी घट्ट होंदे हे हून अजकल्ल दिक्खो अजकल्ल दे जमान्ने बिच्च कुड़ियां ते मुड़ें बिच्च कोई फर्क निं ऐ हैं पढ़ाई की हून पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ ओह् इन्नी जैदा जरूरी ऐ कि जरूरी निं ऐ कि तुस बड़ी पढ़ाई शढ़ाई करियै कि कुड़ियें गी नेईं पढ़ागे जां मुड़ें गी बराबर पैह्लें ते उ'नें गी बराबर पढ़ाना चाहिदा कुड़ियें गी जि'यां हून कुड़ियां ऐम्म ए बी ऐड्ड करदियां अपना बच्चें गी कम से कम पढ़ाई सकदियां समाज बिच्च गल्त गल्ल अगर तुस पढ़े लिखी दी कुड़ी होग उस्सी उ'न्नै अपना घर बी चलाना होग बड़े तरीके कन्नै चलांदी ओह् जि'यां इक अपने सस्स सोह्रै दी जां अपने घर दी आखदे निं इक इक अगर कोई अनपढ़ घर घर होऐ उं'दे बिच्च अगर इक बी कोई पढ़े लिखे दा आई जा उं'दे घर दा पूरा सिस्टम जेह्ड़ा ओह् चेंज होई जंदा हां ते इस्सै आस्तै कुड़ियें गी बड़ा जैदा पढ़ाना चाहिदा अजकल्ल जि'यां गौरमैंट ने इन्ने जैदा हर इक चीजां फ्री थ्होआ दियां जि'यां पढ़ाई फ्री होर ते होर दपैह्रीं आह्ली रुट्टी बी थ्होंदी उ'नें गी बैंक च उं'दे अकाऊंट च दिक्खो पैसे आई जंदे बैग तक्क फ्री थ्होंदे हर चीज जेह्ड़ी ऐ फ्री अगर बच्चे शैल नंबर लेई लैन ते उ'नें गी केह् करने आस्तै कि भाई तूं नंबर भाई बड़े शैल लैते ते ओह् केह् करदे उं'दे अकाऊंट च केह् करदे पैसे गै पाई ओड़दे ओह्दे आस्तै लोक केह् आखदे बड़े जैदा खुश होई जंदे हैं पढ़ाई लखाई जरूरी निं ऐ अस अगर पढ़ाई लखाई हून कुतै कुतै माल च गै चली जाऽ बंदा जां कुतै बड्डे बड्डे होटलें च चली जाए जां रैस्टोरैंटें च चली जाऽ अगर तुस पढ़े लिखे दियां कुड़ियें पढ़ागे गै नेईं कुड़ियें गी जां किश करगे गै नेईं ते तुसें गी कि'यां पता चलना कि इ'नें केह् इ'नें उ'नें बेचारियें बौह्ना कि'यां उत्थै कम से कम पढ़ाई लखाई इक अपना मतलब जि'यां कुड़ियां न अगर पढ़ी दियां होङन इक ते अपना घर बी चलाङन थोह्ड़ा मता खर्चङन क्योंकि अजकल्ल हून हून में आं में भाई अगर पढ़ी लिखी दी आं लेकिन में नौकरी नेईं करनी अगर मेरे बच्चे गी स्कूला औंदे कम से कम अ'ऊं उ'नें ई उस्सी उ'नेंं ई पढ़ाई ते सकनीं बठाना मतलब मिगी इन्ना ते पता कि जेल्लै मेरा बच्चा स्कूला औग में उस्सी शैल करियै पढ़ाना पूरा कांपीटिशन च भेजना कि कुदै भाई सारे होर लोकें कन्नै बी शैल करियै जि'यां कि किश ना किश औग पढ़ग शैल करियै उस्सी स्हेई तरीके दा कोल्लै तूं केह् खाना पढ़ाई लखाई एह्दे आस्तै पढ़ाई लखा पढ़े लिखे दा इन्सान जेह्ड़ा ऐ बड़ा जादा जरूरी होंदा हैं जि'यां अनपढ़ पैह्लें दे लोग बंदे सोचदे हे कि मुड़े बी कुतै अनपढ़ रौह्न ते खरे खरे न ध्याड़ियां लान ते ढिड्ढ भरन भरन अपना ते अपनी जेह्ड़ी जिंदगी ऐ ओह् व्यतीत करन है ना लेकिन हून अजकल्ल दी कुड़ियें गी पढ़ाई लखाई होना मतलब कि बड़ा जरारा बड़ी जैदा केह् ब्हौत जैदा जरूरी ऐ जि'यां असें ना अपने बच्चे न इक शैल स्कूल पाए दे जेल्लै उ'नें गी बी गल्ल करने दी अकल बी कु'न सखांदा स्कूला गै सिक्खियै औंदे कि भला अगर मां बी पढ़ी लिखी दी थोह्ड़ी मती होऐ ओह् बी बच्चें गी शैल अकल सखांदी कि नेईं तूं इ'यां निं करना तूं बड्डें कन्नै कि'यां बोलना बड्डें बिच्च कि'यां बैठना पढ़ाई बी गौरमैंट ने इन्ना कुछ करी ओड़े दा हर चीज जेह्ड़ी ऐ स्कूलें जेह्ड़े गौरमैंट स्कूल दे जेह्ड़े मास्टर बगै लग्गे दे होंदे ओह् किन्ना पढ़ियै पूरे पेपर पास करियै इत्थै लग्गे दे होंदे ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह्दे कन्नै ओह् उ'नें गी शैल पढ़ांदे बच्चें गी दपैह्रीं उ'नें गी ते जेह्ड़े अजकल्ल दी गौरमैंट ने इन्ने शैल जेह्ड़े रूल नमें दिक्खो आं कड्ढे दे उ'नें गी ऐजुकेशन बी फ्री रुट्टियां दिंदे बैंक च उं'दे शैल अकाउंट च खु'ल्ले पैसे पांदे स्कालरशिप बी दिंदे है नी बैग तक्क अपने बच्चे गी हून जि'यां में आं में अपने बच्चे गी जि'यां इक मतलब प्राइवेट स्कूल पाए दे इ'यां सवेरै जंदे सब कुछ उ'नें गी शैल सखा सखांदे असें मतलब कि अगर तुस पढ़ पढ़ागे गै निं बच्चें गी लखागे गै निं ते उं'दा कि'यां होर अजकल्ल पैसा कमाना बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि हर चीज औंदी गै पैसे कन्नै होर पैसा अस उत्थुआं पैह्लें थोह्ड़ा कि गे ध्याड़िया कम्म शम्म कीता ते अपना खाद्धी पीती ते घरै गी आए अजकल्ल ओह् सिस्टम निं ऐ अजकल्ल इक समाज बिच्च बौह्ना होऐ खाना होऐ पीना होऐ हर चीज दी अकल होर ओह् सलीका सारा कैह्दा औंदा स्कूला लेकिन गौरमैंट ने बड़े जैदा इन्ने अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे रूल्स कड्ढे दे कि हर इक मतलब कि ज'गा चाहे ओह् ग्रां ऐ चाहे ओह् शैह्र ऐ उ'नें गी सब कुछ इक जैसा थ्होआ थ्होआ दा असें गी बी बड़ा जैदा धन्यबाद करना चाहिदा गौरमैंट दा कि गौरमैंट ने इन्ने रूल कड्ढे कि कुसै बिच्च कक्ख निं उ'नें छोड़े दा कि ना बड्डें दे बी बच्चे उस्सै स्कूल पढ़न निक्कें दे बच्चे अग्गें ओह् साढ़ी मर्जी ऐ कि असें अपने बच्चे किस स्कूल पाने न